दिक्खो जी जेह्का फिशरमैन दी कोई कास्ट ते निं ऐ ते नां ते कोई ग्रुप ऐ सारें जनें गी सारी पूरी छूट दित्ती गेई ऐ कि तुस बी फिशिंग करी सकदे ओ ते ओह् जेह्का मर्जी करै इ'यां आमतौर उप्पर दिक्खेआ जा कि जिसी शड्यूल कास्ट आक्खी सकदे आं ते जेह्की इत्थै ग्रांऽ च आखदे नीची जात जेह्की होंदी ओह् जैदा मतलब मच्छियें पकड़ने ई जंदे पर ऐसा किश निं ऐ इत्थै कोई बी पकड़ी सकदा ऐ ते कोई बी कम्युनिटी किट्ठे होइयै हिंदू मुस्लिम सिक्ख जिन्ने बी हैन इत्थै जां प्हाड़ी लाकें सारे किट्ठे होइयै जंदे न मच्छियां पकड़ने दा सारें ई चाऽ ऐ ते सारे गै जंदे न जिसी जिसी पसंद ऐ ओह् जाई सकदा कोई कम्युनिटी है निं ऐ इत्थै प्रापर कोई कम्युनिटी होग ओह् ऐसा किश निं ऐ ते फैस्टीबल बी हैन फिशिंग दे बड़े सारे फैस्टीबल न जिसलै अ हून जिसलै बरसात दा मौसम होना ते हुन जेह्का बी औग हुन फलड्ड बगैरा बी औने हुन जिन्नी बरखा होग उस स्हाब कन्नै ते जेह्के फ्ही उं'दे कन्नै ते रोज फैस्टीबल गै न जि'ने ईं जिन्नियां मच्छियां थ्होगियां ओह् ते ओह् होई सकदा कि उं'दा कम्पीटिशन बी होई सकदा कि दो ग्रुप बनाई ओड़े ते उं'दे बिच उं'दे कम्पीटिशन होई जा कि तूं इन्नियां मच्छियां पकड़गा ते तूं इन्नियां पकड़गा कि कु'न्नै जैदा पकड़नियां उस स्हाब कन्नै अस कोई कम्युनिटी निं ऐ कि कोई मच्छियां पकड़ने आह्ली कोई कम्युनिटी होंदी ऐ ऐसा किश निं ऐ कोई बी मच्छियां पकड़ी सकदा